میراتھن سیٹ آپ کے لیے میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک دلچسپ مووی نائٹ پلان کی ہے ہم سب کو مختلف نوعیت کی فلمیں پسند ہیں اور یہ یقینی بنانے کے لیے سب کو مزہ آئے میں نے یہ سوچا کہ ہم ایک مووی میراتھن رکھیں جہاں ہر ایک کی پسندیدہ فلم دیکھیں پہلی فلم کے لیے مجھے معلوم ہوا کہ ہم سب متفق نہیں ہیں میری خواہش ہے کہ ہم ایک دلکش اور دل کو چھو لینے والی فلم کے ساتھ شروع کریں جو ہمیں فوراً مووی کی دنیا میں لے جائے تاہم میری بہن کو ایکشن فلمیں پسند ہیں جب کہ میرے بھائی کو مزاحیہ اور رومانٹک فلمیں زیادہ پسند ہیں اس فرق کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم سب کی ترجیحات کا خیال رکھتے ہوئے میں آپ سب سے مشورہ چاہتا ہوں کہ ہم کیسے آغاز کریں تاکہ سب کو خوشی ملے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی فلم کی تجویز ہے جو ایکشن مزاح اور دلکشی کا اچھا امتزاج ہو اسی طرح ہم ایک ایسا آغاز کر سکیں گے جو سب کے لیے دلچسپ اور خوشگوار ہوں